جی وعلیکم السلام بھائی کون بول رہے آپ جی جی الحمد للہ آپ کی دعا ہے جی جی جی جی سب لوگ خیریت سے ہیں جی ہاں میں تو مچھلی سیل کرتا ہوں جی جی ہاں ہاں جی ہاں ہاں

اچھا اچھا دیکھیے ہمارے یہاں جو ہے ریہو ہے سنگھی ہے اور سونڑی کا نام سنے ہوں گے وہ مچھلی ہے مطلب چار پانچ طریقے کا جو ہے مچھلی ہمارے پاس ہے ایک طریقے کا نہیں ہے کون سا مچھلی آپ کو شادی میں آڈر کروانا ہے جی جی جی جی ہاں کیا ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا ہم لوگ دو چار بندے مل کر کے پالن کرتے ہیں ٹھیک ہے نا سارے مچھلیوں کا ہے نا تو ہاں آڈر وغیرہ آتا ہے تو وہاں پہ پھر دے دیا جاتا ہے جی جی ہمارے شہر میں خاص کر کے ہمارے ڈسٹک میں جو ہے ساڑھے چار سو روپے کے جی ہے اور ہاں جی آڈر پہ صرف چار سو روپے ملے گا لیکن کیا ہے کہ وہ کوئی کسٹمر اننون کسٹمر آتے ہیں تو ان لوگوں کو جو ہے پان سو ساڑھے پان سو اس طرح دیا جاتا ہے لیکن مچھلی آپ کو بہت تازہ ملے گا ایک دم پورا پوکھر کا نکالا ہوا ملے گا اچھا دیکھیے ہمارا جو ہے وہ ہمارا ڈسٹینس لگ بھگ پندرہ ہاں ٹھیک ٹرانسپوٹیسن دیکھیے ہمارے پاس بندہ ہے دو تین بندہ کو رکھے ہوئے ہیں لیکن پندرہ کلو میٹر کے ریڈیئس میں ہی ہمارا بندہ جائے گا آپ کو کا ڈسٹینس کیا ہوگا ہاں ٹھیک جی جی جی جی جی ریہو بھی ہے اور بھی ہاں جی ریہو ریہو جو ہے تین سو پچاس روپے کے جی ہے ہاں جی بالکل بالکل جی جی اوکے اوکے اوکے ٹھیک ہے اوکے